جہاں تک کھیلوں کو قومی یا ثقافتی شناخت کے احساس کو فروغ دینے کی بات ہے تو اس کا استعمال اس طور پر کیا جا سکتا ہے کہ کھیل چاہے کوئی بھی ہو کھیل چاہے کوئی بھی ہو یہ ہم لوگوں کی ایک آواز ہوتی ہے ہم لوگوں کا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کھیل کو کس طریقے پر اپناتے ہیں جیسے کہ اولمپک کی مثال لے لیجیے یہ جتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے اتنی ہی تیزی سے ہمارے احاساسات کو فروغ ملتا ہے ہمارے احساسات کی ترقی ہوتی ہے اس پر ہم تمام لوگوں کو ان کھیلوں کو ان کھیلوں کے ذریعے سے ہم تمام لوگوں کو فروغ دینا چاہیے ان کھیلوں کو اور ان کھیلوں پر ہمیں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہ سینس آف آئیڈینٹٹی یعنی کسی کے انسان کی پہچان کی ضرورت ہوتی ہے کسی انسان کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کس قابل کس کھیل کے قابل ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے